गिहर मिठो समोसो बर्फी पेड़ो जलेबी इमरती रस्गुल्लो पतीशो सोनवड़ो वड़ो सोनपापड़ी रसमलाई चमचम पतीशो मुङ जो मुङ जी दाल जो हलवो गजरनि जो हलवो अटे जो हलवो